आमचो वाठार म्हणजे चड करून पर्यटकाचो जाल्ल्या कारणान थंय मनोरंजनाचे म्हणजे थंय वॉटर स्पोर्टस एकटिविटीज जे बोटींग आयलें स्कुबा डायविंग आयलें तशें पर्यटकांक तशेंच लोकल लोक जे आमचें आसात तांकांय मनोरंजानाची सोय जाता तशेंच आमचें जवळ एक मॉलूय आसा थंय खंय इंडोर गेम्स भुरग्यांक तशेंच सगळें तरेच्या एज ग्रुपसांक खेळपाक मेळटा तातूंत भितर कोण फिल्मी कोणी शौकीन आसा जाल्यार तांकांय फिल्म पळोवपाक मेळटा अशें तरेन खुबश्यो एकटीविटीज हे दोनी जाग्यांचेर मनोरंजानाच्यो करपाक मेळटात